बिहारमे व्यवसायिक क्षेत्रके जे चाही अर्थव्यवस्थामे अपन जे छै आदमी सभके जे छै अपन स्वरोजगारके लिए जे छै बहुत ध्यान देना चाही किएकि बिहारमे एथी सरकार द्वारा कोनो एहन नहि निकालल जाइ छै वैकेन्सी जाहिमे कि बिहारके जे छै बेरोजगार आदमीके जॉब भय पाबै एकरा लेल विकास करैके लिए आदमीके अपन खुदके लिए खुद विकास करैके लिए ओहिमे जे छै स्वरोजगार करै पड़तै ओहिमे जे छै जादा ध्यान देल जाय जाहिसॅं छै अर्थव्यवस्थाके सुधार हेतै आओर विकास भी हेतै आओर अपन खुदके जे छै आदमी अपन विकास करै के लिए जे छै खुदके जे छै स्वरोजगार करै तऽ ओहि लेल जे छै बहुत बढ़िऑं बात होयतै